मा फंबाय खब'रा गाहाम आंनिया हागोन दे आंहा बेराथ दैनि खस्थ'मोन दमख'ल गैयामोन पावार पाम्प गैयामोन आग्ला दा दैमायावसो ओगारना जायोमोन दैमा गिदिर दं जोंहा खाथियावनो बिनिफ्राय रोगाना जायोमोन जों आरो दुगैयोमोन बियावनो जों दा दमख'लनिनो जाबाय आरो मटरनिनो जाबाय नो नखरावनो आंहा दा दैनि इसे अभाब गैला आंहा

अह अह आयरन दङ इसे जोंनियाबो आयरन दं स'रो सरनानै फुदुंनानै लोङो अह बेनोथ' सिगिनाय थिखिनानै दै लोङो जों थाङाखै अह एसे खस्थ' खालायनांबाय

दैया दा खस्थ' गैला दैनि मानसिफ्रा नखरैया दमखल जाजोब्बाय मटर हो होना लाजोब्बाय